जेह्ड़े जम्मू ते उधमपुर दे लोग न उ'नेंगी बड़ा किश रोज़ रोज़ उ'नेंगी बड़े मुश्कलें दा सामना करना पौंदा ते जेह्ड़े ग्रांऽ दे लोक होंदे उ'नेंगी घरै जाने गी बड़ा मुश्कल होई जंदा जियां के अद्धी रात होऐ ते उ'नेंगी कोई गड्डी शड्डी उसी केह् आखदे गड्डी उसी केह् आखदे गड्डी गुड्डी लब्भना मुश्कल होई जंदा जियां कि जियां इयां कोई दस बज्जै दे होन रातीं दे ग्रांऽ बिच्च ते उत्थै उसी केह् आखदे बच्च जेह्ड़े ग्रांऽ दे निक्के मुट्टे लोग होंदे जानि के उच्चे होंदे जिं'दे कोल गड्डी नेईं होंदियां ठीक ऐ जिं'दे कोल गड्डियां नी होंदियां हैन ते जेह्दे घर न उसी केह् आखदे गड्डियां नी होंदियां ते फ्ही उनें रातीं बरातीं कि'यां आना होंदा एह् बी इक मुश्कलां दा सामना करना पौंदा बुजुर्ग लोग जनानियां जनानियां बनानियां अद्धी रातीं बरातीं कुत्थें जाना उ'नें जेह्दे कारण उ'नें मुश्कल होई जंदा ते एह् बी इक मुश्कल गै ऐ मुश्कल दा सामना करना पौंदा होर बी बड़े सारे जियां कि पानी पानी बी पानी दी बड़ी गै बड्डी समस्या ऐ मतलब कि त्रै घैंटे जां दो घैंटे लग्गी जंदे आन जान करने गी पानी लैने एड्डी दूर झरना ऐ सनाई नी सकनी बड़ा गै दूर ऐ ओह् झरना एड्डी दूर झरना कि ओह् उत्थें पानी लैने फ्ही उत्थें लेइयै बालटियां बालटियां पानी कड्ढना पौंदा फ्ही जाइयै कुदै हांडी भरोंदी ऐ अपनी हांडी मतलब कि जेह्ड़ी गागर जेह्दे बिच्च अस पानी भरने होन्ने होर लेन्ने होन्ने घरै गी ओह् गागर भरनी होंदी फ्ही बड़ी मुस्कल होंदी फ्ही एह् बी मुशकल दा सामना अगर पानी दी ओह् लग्गी जान पाइपां लग्गी जान अगर घरै तकर ते एह्दा फायदा लोक अपने घरा पानी भरन उ'नेंगी दूर पानी लैने गी नी जान पौऐ पीने बास्तै कपड़े धोने बास्तै जेह्डी दूर लद्दां लेइयै जंदे कपड़े धोने गी ते पानी नी होंदा घर पानी होऐ घर ते फ्ही इन्ना मुश्कल दा सामना नेईं ना करना पौंदा कि अस एड्डी दूर जाह्गे कपड़ा लद्दियै लेगे बड़ा कुछ होंदा होर बी बड़े सामने बड़ा सारी चीज़ां न जियां कि गड्डिया जियां कि लोक अपनी जमीन नी दिंदे हैन रस्ता रुस्ता बनाने गी रस्ता रुस्ता बनाने फ्ही बंदा रस्ता बनाए दा होऐ ते बन्दा मज़े कन्नै असानी कन्नै चली जंदा बिना कोई मुश्कलां दा सामना करियै लोग अपनियां जमीनां नी दिंदे ते फ्ही जाना कि'यां उत्थें फ्ही जेह्दे कारण उनेंगी बौह्त मुश्कलां दा सामना करना पौंदा इयां गै जान पौंदा इयां निक्के निक्के रस्ते बिच्चें जान पौंदा एह् बी मुश्कल होई जंदी जियां कि होर बी बड़ा सारा दकानां दकुनां बी नी होंदियां न केईं ग्रांऽ च प्हाड़े लोकें लोक रौंह्दे उधमपुर दे उधमपुर बी प्हाड़ी लाके च गै औंदा जियां कि उधमपुर कोई होई गे बड्डे बड्डे इयां होई गे केह् आखदे प्हाड़ होई गे ठीक ऐ उत्थें जेह्ड़े लोक रौंह्दे उ'नेंगी पानी ते ओह् केह् होग समस्या दकानें दी बी समस्या जां कोई समान लैना होऐ चाह् पत्ती खण्ड आटा किश बी लैना होऐ मतलब कोई बी चीज़ लैनी होऐ ब्याह् कारज ते ओह् मुश्कल होई जंदा न फ्ही जेह्दे कारण ओह् उसी केह् आखदे ओह् बी मुश्कलां दा सामना करै दे ते होर बी बड़ा सारा मुश्कला करना पौंदा जियां बच्चे न जेह्ड़े बेरोज़गार बच्चे निक्के न निक्के बच्चे इ'यां गै फिरदे रौंह्दे तुआई तुई लुत्तर लुत्तर आह्ला लेखा नां उं'दा कोई स्कूल ऐ नां कोई कुछ स्कूल खुल्ले दा होंदा हा ते बच्चा सगुआं पढ़ने बी आंदे उत्थें अग्गें पिच्छें पिच्छें पढ़ने बी जंदे बच्चें सगुआं क्लासां बी बैठ दे इ'यां डंगरें आह्ला लेखा फिरे दे बच्चे नां किश कुछ नां उत्थें कोई पढ़ाई नां कोई स्कूल इ'यां गै कोई तफड़ा तफड़ी मची दी स्कूल श्कूल होंदा एह् बी इक समस्या दा हल ऐ मतलब बोलेआ हा शा पैह्ले प्राइम मनिस्टर गी मोदियै गी कि स्कूल खलाओ इत्थें साढ़ै ग्रांऽ बिच्च म मन्नेआ नी अज्ज मन्नी गेदा होंदा ते सगुआं स्कूल खुल्ले दा होंदा हा इत्थें सगुआं बेरोज़गारी दी समस्या खतम होनी ही नेही चलो किश ते ऐ इत्थें गोरमेंट दी तरफ दा बने दा स्कूल बी नी बनेआ ओह् बी मुसीबत स्कूल गै बने दा होंदा हा अज्जकल दे बच्चे जेह्ड़े पढ़ा दे पढ़ा दे पढ़ा दे अग्गें पिच्छें ताई तुआई होर बी बड़ा किश जेह्ड़ा उसी केह् आखदे स्कूल दी होई गेई पानी दी समस्या होई दकाने दी समस्या होई अग्गें पिच्छें दी समस्या होर बी बड़ी सारी समस्या होई जंदी जेह्दे कारण होर बी बड़ा होंदा होर बी बड़े सारे जेह्ड़ियां चीज़ां ना जेह्ड़ा मुश्कलां करना पौंदा जियां कि लोग अपने बाड़ियें बिच्च डंगरे गी नेईं बन्नने दिंदे जियां कोई कुसै दा बाड़ियै डंगर चली जा ते उं'दा ओह् खाई जा केह् आखदे सब्ज़ी घाह् घु खाई जा उं'दी फसल जुआड़ी जां ओह् बी आटा लैंदे केईं त्रै सो दा आटा देओ ते पंज सौ दा आटा देओ थुआढ़े डंगर इन्ना खाई गे साढ़े डंगर इन्ना करी गै ओह् करी गे एह् बी मुश्कलें दा सामना ऐ मतलब कि अज्जकल दे केह् ऐ जिंदगी इक पुतला ऐ मुश्कलां दा सामना होंदे गै रौह्ना मुश्कलां घरै होंदा अगर उं'दा हल होंदी क्योंकि जिंदगी दी हून जिंदगी दा केह् ऐ अज्ज घड़ी इ'यां खुश घड़ियै दो दुक्ख गै दुक्ख पल घड़ियै खुश होई जंदा बंदा होर केह् किश बी होई सकदा इ'यां कोई होनी ऐ ते मुश्कलां औंदियां रौंह्दियां न ग्रांऽ बिच्च बी ते शैह्रें च बी औंदियां ते एह् ई मुश्कलां ऐ हियां जेह्ड़ियां में तुसें गी सनाइयां न ते इ'यां बी साढ़ा कोई ऐ नी ऐ एह् नेही मुश्कलें गी पूरा करग इ'नेंगी कोई हल करग कोई करी उड़ै तां सगुआं खरी गल्ल ऐ जेह्ड़ा अस बचपन होंदा हा बचपन च इन्नियां मुश्कलां हून थोह्ड़े बड्डे होए ते हून इन्ना नी ऐ हून ते कोल हैडपन्प लग्गी गेआ पैह्ले ते बड़ा मुश्कल हा पैह्ले ते असें न्हाना जाना कपड़े दियां लद्दां लेनियां ऐड्डियां ऐड्डियां लेनियां सब कुछ लेना जेह्दे कारण अस करदे हे उत्थें जाइयै पानी भरना कपड़े धोने मतलब कि सवेरै जंदे हे ते शामी शाम होई जंदी ही ते दपैह्रीं आह्ली रुट्टी बी लेई जंदे हे कन्नै खाने गी ओह् बी खंदे हे अस सारा किश मतलब कि रुट्टी शुट्टी खानी उत्थै गै कपड़े कुपड़े धोने कपड़े धोने कपड़े सगुआं पूरे त्रै हफ्ते दे दो हफ्ते दे सारे घरै आह्लें दे कपड़े खरीद लेने किट्ठे करियै सोची लैओ किन्ने कपड़े होंदे हे बड़े ज्यादा कपड़े होंदे ते केह् करना फिर कपड़े दा धोने ते ऐ गे न मुश्कलां सामना करियै गै खुशी दे दिन औंदे ताइयें गै बड़ा गै ओह् होए दा बड़ा गै इ'यां मुश्कल दा सामना करना पौंदा पर ठीक ऐ अज्ज मुश्कलां दा सामना करगे कल फायदा बी होग ब मुश्कलां सभनें कोलां ज्यादा ग्रांऽ बिच्च करना पौंदा क्योंकि ग्रांऽ बिच्च कोई बी चीज़ नी ऐ क्योंकि ग्रांऽ बिच्च कोई बी चीज़ नी ऐ जेह्ड़ी असेंगी बड़ी असानी कन्नै थ्होग अस कुछ बी चीज़ असानी कन्नै नी थ्होंदी ऐ हर इक चीज़ मुश्कलें कन्नै गै थ्होंदी ऐ ते एह्दे उप्पर उसी केह् आखदे थोह्ड़ा जोर बी होना जियां कि सर्दियें दे दिन होई गे ते उत्थुं दे जेह्ड़े उसी केह् आखदे सर्दियें दे दिने ते बड़ा गै सामना करना पौंदा ऐ उत्थें उसी केह् आखदे लोग इ'यां नाम उसी केह् आखदे गर्म पानी करना लक्कड़ियां बी नी थ्होंदियां लक्कड़ियां लैने बास्तै बी धारें उप्पर जाना होंदा मतलब कि बड़ा गै ज्यादा करना पौंदा सामना सुमना अग्गें पिच्छें ते उसी केह् आखदे ओह्दे बाद बी बड़ा होर बी बड़ा किश होंदा पर उसी केह् आखदे जेल्लै बंदा जियां रौंह्दा ब अपने कन्नै कन्नै अडजस्ट बी होई जंदा उत्थै इ'यां मतलब रौह्न लग्गी पौंदा तौर तरीके कन्नै फ्ही मुश्कलां सामने बिच्च ओह्दे अलावा होर केह् होई सकदा इ'यां गै करी सकदा बंदा ओह्दे अलावा बी कोई चीज़ ते होई सकदी नी ऐ ते उसी केह् आखदे जे ओह् पानी दी ते बड़ी गै इयां खुहें बिच्चां कड्ढना कुआं बी बड़ा बड्डा होंदा पता ते ऐ केड्डा बड्डा कुआं होंदा बन्दे दा लक्क हुट्टी जंदा कुऐं दा पानी कड्डी कड्डियै किश नी आक्खी सकदा दुए गी बंदा कोई कुसै दी बी नी किन्नी गै मदद करै किन्नी गै करदी होंदी ऐ बा ठीक ऐ होर केह् करी सकदा अ'ऊं चाह्न्नी कि सारी मुसीबत दा हल होई सकदा इक मुसीबत दा हल करगे होर किन्नियां गै करगे इक चीज़ च गै इक चीज़ गै मसीबता हल करी होर ज्यादा करी सकने आं उसी केह् आखदे ओर जेह्ड़ी होर बी बड़ा कुछ ऐ जेह्ड़ा मसीबत बगैरा दिक्खना पौंदा होर बी बड़ा किश जेह्ड़ा मसीबतां बगैरा दिक्खना पौंदा उसी केह् आखदे जेह्ड़े लोग ओह् बी बड़े सारे ज्यादा लोग बी हैन चीज़ां बी घट्ट हर इक चीज़ घट्ट इत्थें कदे कदें जमीनै उप्पर लड़ाइयां होई जंदियां इयां इन्ना मुसीबतां सामना करना ओह् बी हर इक चीज़ मतलब मुसीबत दे बिना कुछ एह् गै नी हैन मतलब हर इक चीज़ मसीबत मसीबत मसीबत मसीबत दे बिना ते किश ऐ नी इस दुनिया च मसीबत हर इक जगह् च गै औंदी हर इक चीज़ै मतलब कि दिक्खना पौंदा मतलब फेस करना हर इक चीज़ै गी फेस करना पौंदा कोई बी इ'यां मैटर होई गेआ कोई बी किश चीज़ होई सारें गी दिक्खना पौंदा अग्गें पिच्छै सब किश करना पौंदा ते कोई गल्ल नी सुखै दे दिन बी आगङ मुश्कलें दिन आए दे सुखें दिन बी आगङ ते सर्दी दे बड़ी होंदी न तवी कंढै साढ़ा घर ऐ ते जेह्दे कारण बड़ी मुश्कल होदियां न तवी आह्लें ते थल्लें जेह्ड़े तवी दे घर जिंदा घर होंदा उ'नें ते बड़े ज्यादा ठंड ठुंड लगदी न एह् बी इक मसीबत होंदी होर केह् आक्खी सकदा बंदा ते ठीक फिर चंगा बी इ'न्नी गै गल्ल अगली गल्ल मुलाकात बिच्च करगे गै थुआढ़े बिच्च ठीक ऐ